नोंसिनि माबायाव बड'लेण्डआव गोदोनि बायदि दावराव दावसिफोर दंना गैला बड'लेण्डआव माबाफोर जायगा नायथाव नायथाव दं नामा नोंसिनि साय थांनायआथ' जों बेरायनो थांनो नागेरदोंमोन माने जायगाफोरखौबो बिदिहाय बारा मोन्थिया नालाय माने जोङो माने गारिनि माबा लांनो नागिरदोंमोन आरो गारि फिसा ओमफ्राय माने बेरायजोबनोसैमोन जायगाफोरखौ जों थांबालाय नुहैगोन्ना नुहैया बायदि बे मानासाव जिब जुनारफोरखौ

ओह गथ'फोरा नै माबा जिब जुनार नायनो दावराव जाबाय थायो मानासाव थांबासो नुयो बिदि होन्नानै दा ओंखायनो गथ'फोरखौ गारिआव लाना थांनो नागिरदोंमोन गारि फिसायाव सानबेसे माने जोङो बिदिनो बे आलासिफोरनाव ओरैनो दा जेन'बा नोंसिनावनो हरसेफोर थानांसिगोन आरो जायगाफोरखौ नायलाबायनोसै दे होमबा जों थांबाथाय खबर हरसिगोन दे जों उनाव थांसिगोन ज'नो न'खरनि माबा गोजा फेमेलि गोजा थांसिगोन जों